میں نے کچھ دن پہلے ایک پین خریدا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا جی میرے اگزام تھے بہت اچھے مطلب میں نے اگزام ٹائم پہ خریدا تھا تو وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا مطلب اسمود تھا پکڑنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو اور دیکھنے میں بھی کلر اچھا تھا اس کا اور مجھے کہیں پر بھی اس نے مطلب دھوکہ نہیں دیا بہت اچھا چلا پین کہیں پر بھی اسٹاپ نہیں ہوا اس کا تو اسی خوشی میں نے اپنے گھر پر بھی وہی پین پھر دوبارہ سے اور منگائے اور میں نے کچھ اپنے دوستوں میں بھی دیے تو میرے دوستوں کو بھی بہت پسند آئے اور بہت اچھا تھا